जोंनि ब्रह्म धरम'आव जों ओरैहाय आवहाथि सावनायाव जों ज'ज' सावो बिदिनो फुजा होनायाव जोङो जेखौ खरसाव फिथाइ सामथाइ नांगौ जों न'खराव बिदिनो सोरनावबा जाला लोंला जायोब्ला सोरनावबा एसे एनै हाब्ला हुब्ला जायोब्ला जों जैग फुजा होयो सोरबा ख्रिस्टानाव जानानै फैब्लाबो जों ब्रह्म धोरोमै जों जग्य होयो जोंनि ब्रह्मव उन्दैफोर लोमजाब्लाबो एसे एनै लोमजालु साजालु जाब्लाबो जों जग्य सावो जग्य सावनायाव जों बिदिनो बेल दालाय थाइजौ बिलाइ एसे फिथाइ सामथाइ लागायनानै जों जग्य होयो जग्य होनायाव जों एसे गुरुनो दान होयो आरो जोंनि जग्यआव बन नांगौ जायो जों एसे एनै बिदिनो सोरबा सोरनावबा दाबसेआव थांना फैनायावबो गोजान गोजान बोजों बोजों थांना फैब्लाबो जों जग्य सावगारो सावनांगौ एसे एनै न'खर फोथांनायावबो जों जग्य फुजा होयो बिदिनो उन्दै जनम जानानै न'आव हाबजेननायावबो जग्य होयो